कक्राझार जिल्ला जायगायारि राजखान्थिया ओरैनो नुनायाव बांद्राय गाज्रिबो नङा बांद्राय मोजांबो नङा बबेबा समाव राजखान्थियारि क्लेसिंआ जायो फ्राय जाबाय थायो ओरैनो कन्त्र'भार्सियेलथ' दंखायोआनो मोननै गोख्रों राजखान्थि दं दा मोननै राजखान्थिनि गेजेराव बादा बादिया थायो स्पेसेलि कक्राझारनि राजखान्थिया जाहैबाय बांसिनानो बर' जाथिनि राजखान्थि गुबुन जाथिबो दं अब्लाबो बर'वानो बेहाय मेजर हारिनि मानसिफ्रानो बेवहाय मेजर लायो दा आं नुनायाव बा जों मिथिनायाव राजखान्थिया कन्त्र'भार्सि नङाबा नांलाय खमलाय नङाबा जाखाया बयबो राजखान्थि हानजाया गावनिखौ सरखाराव थानायखौ लुबैयो रावबो गाव हानजाखौ गाहायाव थानायखौ लुबैया दा बेखौ लानानैनो दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाया जायो एखम्बा समाव राजखान्थियारि दाथाया नखरावबो दावराव दावसि लाबोयो आरो गावनि बाय बाहागि जाथि खुरमानि गेजेरावबो दावराव दावसिया लाबोयो स्पेसेलि कक्राझार राजखान्थिया बांद्राय गोबावनिफ्राय सोलिबोवाखै जेब्लानाखि बर' हारिनि रिभिलेसन जानायनि उनाव एकर्द जाबोदोंं बेनिफ्रायसो राजखान्थिया मा जिनिस बेखौ बांसिनै मिथिदों दा जोंनि मिथिनायाव खाथियाव एम एल ए दं सानै दा मोनसेया जाहैबाय कक्राझार समस्ति थामजि नं बेयो जाहैबाय लरेन्स ईस्लारी आं मिथिनायाव आरो बेनिफ्राय थामजिगु नं जे वेस्त कक्राझार बेयो जाहैबाय रबिराम नार्जारी दा सानैबो खाथि खाथि मोनफा मोनफा समस्तिनिफ्राय देरहादों नाथाय अब्लाबो सानैनि गेजेराव राजखान्थियारि आलादा आलादा मोनसे हानजानिफ्रायनो बेसोर सानैबो देरहासार जायाखै दा जायखि जादोआ राजखान्थियाव अपिनियना थाखायो बिबुंथिया थाखायो दा आंनि बिबुंथियाबो बेनो जाहाथे राजखान्थिया राजखान्थि बादि थांनांगौ जाथे नखराव राजखान्थि थानो नाङा बेखिनिखौनो आं लुबैयो आरो लोगोसे बाहाय मोनसे दङ दा बि ति आरनि केपितेल दथमा बा प्रमद बर' आङो स्पेसेलि दतमानि हिसाबै दतमाखौनो बुंनोसै दतमाया ओरैनो मोनसे फिसा थाउन बादि बेयावहाय सार्कोल अफिसार दं साब दिभिजनबो नङा बेयो ब्लग दं बि दि अ ब्लग देभलपमेन्त अफिसार आरो मोनसे बि अ दं ब्लक एलिमेन्तेरि इदुकेसन अफिसार आरो जोंनि दथमाथाराव गंनै कलेज दं इउ एन ब्रह्म दिग्री कलेज आरो जुनियर कलेज आरो बेजों लोगोसे दतमाथाराव दतमा गार्ल्स हाई स्कुल आरो लोगोसे दतमा हायार सेकेन्दारि स्कुल आरो बेनि खाथि खाला माखासे बेजों बा भेनि सिङावनो थानानै सलायनाय गोजौ फरायसालिफोर दं दतमा हिसाबै राजखान्थियाथ' दङ मोन्नै हानजायाबो दङ अब्लाबो दावराव दावसि गैया बांद्राय जौगानायबो नङा दतमाया लामा सामा दालां बेफोरो लामाया जौगानाय दा बाजारफ्रा इस्सामते जौगायाखै दा आंनि नुनायाव बेफोर गासैबो लासै लासै जौगालांगोन आसा खाथिबाय मिजिं थिबाय दा जौगानांगौबा जोङो राजखान्थियारि नांलायनायजोंल' जाया जौगानायखौ लाबोनांगोन आरो मानसिफोरनि अपिनियन मानसिफोरनि सान्नाय हनायाबो गथा जानांगोन अब्लासो बेखौ जोङो जौगानायनि महराव नुनो मोनगोन दा बेखिनिखौनो आङो दथमानि सोमोन्दै कक्राझार जिल्लानि सोमोन्दै बुंथिनानै बेखिनियावनो फोजोब्बाय गोजोनथों